नमस्ते दीदी आप के पास फ़ू फूल है कौन सा कौन सा फूल बेच रहे हैं तो कैसे देंगे वही फूल ऊल आपके पास गेंदा वेंदा का फूल गुलाब का फूल इ सब का अच्छा वही चाह रहा था और कह रहे थे कि दीदी सजावट की समा भी सजावट की सामान भी रखती है सजाकर अच्छा वह भी है हाँ तो यही सब चाह रहा था तो कुछ डिस्काउंट होगा अच्छा सब प्रकार का है गुड़हल का है फूल गुलाब का गुड़हल का सब फूल है

अच्छा सजावट भी सामान रखती है ना अच्छा चलो तब दे देने का

गुलाब फूल और कमल भी एक एक गुलाब भी कर देना गुलाब और और कमल भी कर मतलब जो जो है आपके पास नया नया चीज़ वह जो नया आपके पास है सामान

जो जो नया सामान है वह सब मुझे दे दो हाँ तो यही मतलब चाहेगा सब और सजावट के लिए जो आपके पास जो सही लगेगा सही वाला देना वही ना कि गलत वाला दे देने का हाँ तो यह ना हो कि बाद में अकेले लेकर जाए घर तो बात में पता चला कि सब यह सब लोकल चीज़ें खराब है तब ना हो पाए हाँ मेरे जो भी देना सामान बढ़िया देना जिससे कि बाद में शिकायत ना करने करना पड़े हाँ तो वही सब जो अच्छा गजरा अजरा भी रखती हैं तो आपके पास गजरा भी है

अच्छा गजरा भी दे देना गजरा भी चाहेगा गजरा की ज़रूरत है ठीक है आएँगे ठीक है कुछ डिस्काउंट कर देना